नोंगौ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि राइजोआरि लोगोसे मिरुवारि गेलेग्रा बा गेलेनायनि जोङो जोबोद खाबु मोनो जेरैहाय जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरा हौवासा होन हिनजावसा होन मोन्नैबो जोंनि बे गेलेनाय आयदाखौ गेलेनो हादों एबा गेलेनो खाबु मोनदों जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेरैहाय साय कमप्लेक्स गेलेग्रा दं आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलाव दतमा स्पर्ट्स दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एससियेसन मोनसे गेलेथिलि दं दा बे गेलेथिलि मोन्नैफ्राव जोंनि गथ'साफ्रा हिनजावसा एबा हिनजावसा हौवासा मोन्नैबो जोंनि गेलेनाय हुदाखौ गेलेगासिनो दं एबा सोलोंगासिनो दं बे गेलेथिलियाव जोङो गोबां गेलेनाय सोलोंनो हायो खारनाय बारनाय जेबलिन थ्र' एबा जोलुर बुलुर गासैबो आयदाखौनो जोङो सोलोंथाय मोनगासिनो दं आरो लागासिनो दं जोंनि ओनसोलाव बे गेलेथिलिया गैयामोनब्ला जोङो बे खाबुखौ मोननो हानाय जानाय नङामोन बाख्नायथाव जे मिरु सरखारा जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव बे साय कमप्लेक्स आरो दथमा ओनसोलाव दतमा स्पर्ट्स एससियेसन दाना होनायाव जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्रा जोबां गोबां सोलोंथाय लानो हादों